जी बताइए सर जी तो देखिए हाँ बहुत चीज क्या होता है कि वो सीज्जीनली आता है जिस सीजन का अभी चल रहा है बहुत सारा पेड़ पौधा ऐसा है कि आप अभी लगाएंगे तो वो कभी नहीं होगा उस चीज के लिए उसका सीजन होता है बहुत सारा पेड़ की की इ किस मौसम में कौन सा पेड़ लगाए जो वो ग्रोेथ करेगा कि कैसे लगेगा और उसके लिये बहुत सारा देखिए मिट्टी भी जांच मिट्टी जांच के बारे में आप लोग जानते हैं आ देखिए आ हम बताते हें क्या है कि आप जहां पर वो पौधा लगाएंगे बहुत सर क्या होता है की उपजाऊ मिट्टी नही होता है तो लेकिन क्या है कि मेरा मानना है कि अगर अच्छे से आप इस चीज को देखना चाहते हें या लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप एक बारी जा कर अपना मिट्टी जहां पर लगाएंगे उस चीज से बस थोड़ा सा मिट्टी दो मुट्ठी मिट्टी ले कर उस मिट्टी को जांच करवा लीजिए जांच करवाने के बाद क्या होगा कि आपके मिट्टी में किस चीज के कमी हैं तो उसके बाद जब वो पौधा लगाएंगे ना तो हमारे पास सब चीज का इलाज है शरीर में ही क्या होता है कि जैसे कभी बुखार कभी पेट दर्द बहुत सारा कभी सिर दर्द तो इस तरह से होता हे तो हमको क्या पता कि कौन चीज अगर आदमी मनुष्य है तब तो बोल देते है कि मुझे पेट दर्द कर रहा पेट दर्द क दवाई खाएंगे लेकिन आप पौधा लेके गए आपको हमने दवाई दे दिया कि ये दवाई दे दीजिए ग्रोथ कर जाएगा लेकिन आपकी मिट्टी में किसी और चीज का कमी तो फिर वो मुझे कैसे पता वो पता चलेगा आपके मिट्टी की जांच करवाने के बाद तो मिट्टी जांच में पता चल जाएगा कि इस जगह के मिट्टी को क्या क्या चीज का कमी है क्या चीज देना है जो पौधा जल्दी से जल्दी अच्छे हाँ हो जाए तो इसके लिये आपको सबसे पहले मिट्टी जांच करवाना होगा और आइए हमारे यहाँ आइए आपको हरेक तरेह क पौधा दिलाएंगे दिखाएंगे बहुत सारा आया हुवा हे और सीजनली जो इस मौसम में कौन सा लगेगा वो भी आप जो लगाना चाहते हैं तो हो सकता हैं कि इस मौसम में वो लगाएंगे तो वो कुछ दिन के बाद हो सकता हे की सूख जाए तो इसलिए आप हमसे सम्पर्क में रहिए और जब समय आएगा तो फिर हम बता देंगे कि भैया इस चीज का सीजन आ गया है आप इस चीज लगाइए आपने यहाँ

हाँ हाँ बहुत सारा है आप देखेंगे गुलाब ही देख लीजिए कई कलर का यहाँ पर गुलाब लाए हुए हैं गेंदा देख लीजिए बहुत सारा भ्राईटी भ्राईटी का है और गमला वगैरह भी आप घर के अंदर भी लगाना चाहते हें न तो उसके लिये भी बहुत सारा अभी पौधा आया हुवा हैं जो आप जब बगल से गुजरेंगे न तो आपको इतना सुगंधित मन हो जाएगा कि कुछ कहने वाली बात नहीं